हां जी में इ'यै आक्खा दा कि हां फलैक्सिबिलटी जे ऐ ओह् बड़ी इंपार्टेंट चीज ऐ जिसलै तुस रनिंग करा दे ओ ते ओह्दे लेई में अपनी फलैक्सिबिल्टी दी गल्ल करां ते में ओह्दे लेई में इक वार्मअप पक्का करना होन्ना जिसलै बी में रनिंग लेई जन्ना होन्ना ना ते ओह्दे लेई पैह्लें में पंदरां टू बीस मिन्ट जेह्ड़ा होंदा में वार्मअप लेई पक्का लान्ना ओह्दे च में अलग अलग तरह् दी स्टैचिंग ऐक्सरसाइज करना होन्ना जियां कि थोह्ड़ी बौह्त जंपिंग बगैरा करी लेई जां फ्ही थोह्ड़ा बौह्त जियां योग पोछ्चर होंदे नी जियां कि में उं'दा नाम ते निं पता थोह्ड़े बौह्त जेह्ड़े होंदे कि थोह्ड़े बौह्त प्राग जंप बगैरा होई गे जां फ्ही थोह्ड़े बौह्त स्ट्रैचिंग बगैरा होई गेई ओह् सब मतलब कि इंपार्टैंट जेह्ड़ा ओह् में करना गै एह् इंपार्टैंट बी ऐ क्योंकि जिसलै तुस रनिंग गी जन्ने होंदे इक मतलब कि फिजिकल ऐक्सरसाइज ऐ ते ओह् तुस बिना कोई वार्मअप ऐक्सरसाइज करो ते ओह् तुं'दी बाड्डी च बड़ा असर पौंदा ऐ क्योंकि क्योंकि मतलब कि तुस मतलब जदूं बी तुस कोई फिजिकल वर्क करने होन्ने नी ओह्दे लेई तुसें इक वार्मअप ओह् पक्का चाहिदा होंदा ओह्दे नै तुं'दी इक फिजिकल स्ट्रैंथ बनी रौंह्दी ऐ ते इक अच्छा बाडी पास्चर ओह्दे नै एह् होंदा कि इंजरी बी होंदी क्योंकि में बड़े बारी सुनना होन्नां कि लोग नी आखदे कि अस रनिंग लेई जन्ना होन्ना असें एह्दे च मसल मसल फ्रैक्चर होई गे जां कोई मतलब इंजरी होई गेई मसल बिच्च ते ओह् ते मेन कारन केह् ऐ ओह्दा मेन कारन इ'यै ऐ लोक जेहड़े होंदे एह् इसी बड़ा घट्ट म्हत्तव दिंदे होंदे जेह्ड़ा होंदा नी वार्मअप ऐक्सरसाइज हो गेई जां फिर कोई फिजिकल किसे गी स्ट्रैचिंग बगैरा होई गेई इसी लोग बड़ा इ'यां घट्ट म्हत्तव दिंदे होंदे परन्तु में आक्खना इसी म्हत्तव देना चाहिदा क्योंकि अगर तुस में इयां आक्खो कि अगर तुस कोई बी फिजिकल फिटनैस करा दे ओ जां कोई बी फिटनस ऐक्सरसाइज करा दे ओ जे तुस अगर जिम्म च बी जंदे ओ ते ओह्दे लेई बी केह् ऐ कि इक वार्मअप तुस पक्का करने होन्ने लेकिन में फिर बी बड़े लोकें गी दिक्खना कि ओह् इसी स्किप करी लैंदे ओह् आखदे एह्दे नै असें कोई फायदा निं होना ऐ मतलब कि लोग इ'यां करियै नकारी दिंदे मतलब इसी इंपार्टैंस निं दिंदे परन्तु मेरी आखना ऐ कि एह् इंपार्टैंट ऐ अगर तुस मतलब कि कोई बी रनिंग बगैरा करा दे ओ ते ओह्दे लेई इक वार्मअप ते पक्का होना गै चाहिदा पैह्लें बी वार्मअप करो मतलब कि रनिंग स्टार्ट करने कोला पैह्लें बी वार्मअप होना चाहिदा ते ओह्दे बाद बी जेल्लै तुस खतम करी लैओ नी ते ओह्दे बाद बी इक वार्मअप सेशन च होना चाहिदा अगर तुस योग करी सकने ओ ते ओह् बड़ी इंपार्टैंट चीज़ ऐ लाभदायक ऐ तुसें मतलब योग ते करना गै चाहिदा एह् ते अगर तुस रनिंग नेईं बी करदे ओ तां बी तुसें योग करना चाहिदा अगर तुस रनिंग करा दे ओ ते तां बी तुसें थोह्ड़ा बौह्त योग करना गै चाहिदा क्योंकि योग इक बड़ी अच्छी चीज़ ऐ जियां कि क्योंकि एह्दे च एह्दे च तुं'दी फिजिकल स्ट्रैंथ बनी रौंह्दी ऐ अच्छा मतलब कि स्ट्रैस बी रलीज़ होंदा इक मतलब जिस्म अलग अलग तरीके दे मैडिटेशन पोज़ होंदे ते ओह्दे नै तुं'दा फोक्स बी बढ़दा फोक्स लैवल बी बड़ा फोक्स लैवल मतलब तुं'दा कि रनिंग करदे ओ ते तां बी बढ़दा ते जां अगर योग करै दे ओ ते तां बी बढ़दा गै बढ़दा ते तुसें मतलब कि मेरा इ'यै आखना ऐ कि मतलब इक रोटीन बिच्च स्ट्रैचिंग जरूरी होनी गै चाहिदी ओह्दे नै तुं'दी केह् ऐ कि इंजरी होने दा बड़ा घट्ट चांस होंदा अगर नेईं ते इयां अगर इ'यां तुस फालतु बिच्च रनिंग करदे रवो इ'यां फालतु बिच्च ओह् मतलब कि तुसें इ'यां बैनिफिट नेईं देना परन्तु अगर तुस थोह्ड़ी बौह्त स्ट्रैचिंग करै दे ओ ते ओह् ठीक ऐ गल्ल क्योंकि एह्दे च अपना कोई नकसान नेईं मतलब कि स्टॅैचिंग जरूरी ऐ क्योंकि अगर तुस नेईं करा दे ओ ते तुसें नकसान ते बड़ा जादा नकसान ऐ ओह्दे च तुसें मतलब कि बड़ी इंजरी होई सकदी केइयें केईं बारी ते बोन बी फ्रैक्चर होई जंदी ऐ ते में आक्खना कि रनिंग अगर तुस जा दे हो ना कदें बी ते तुस मतलब इक फिजिकल जरूरी करी जाओ ओह्दे च तुसें मतलब कि अलग अलग तरीके दे योग ऐक्सर्साईज़ होंदे जियां कि टचिंग दा टच टचिंग दा टोच होई गेआ जो तुस मतलब कि खड़े होइयै होंदा इक मतलब कि टचिंग दा टोच पोज़ तां बी करी सकदे इक बैठियै बी होंदा मिगी ओह्दा इक नांऽ याद निं आ दा तुस अलग अलग स्टैचिंग पोज़ करी सकदे जियां कि डो डॉक पोज होई गेआ कऊ पोज होई गेआ जां फिर इक होर बी बड़े सारे पोज़ होंदे जियां कि इक ताड़ आसन होंदा इक ओह् बी इंपार्टैंट ऐ कोबरा स्ट्रैचिंग होंदी ऐ ओह् बी इक इंपार्टैंट ऐ इक चक्कर आसन होंदा हां मिगी नामा चेत्ता आवा दे धीरे धीरे ते एह् बी इक इंपार्टैंट ऐ ते एह् सब तुस करी सकने ओ ते इसी तुसें नकारना निं चाहिदा क्योंकि एह् तुंदी तुं'दे फायदे लेई ऐ क्योंकि एह् जरूरी ऐ होर में बी जरूरी में पक्का करना होन्ना पैह्लें पैह्लें में एह्दे च मतलब में इसी इन्ना म्हत्तव ऐनी दिंदा होंदा हा जेह्ड़ी मतलब कि स्ट्रैचिंग बगैरा होंदी नी उसी में इन्ना म्हत्तव ऐनी दिंदा होंदा हा परन्तु में जदूं जदूं दी मिगी एह्दी इंपाटैंट्स लग्गी दी मिगी बी इक दो बारी इंजरी होई ऐ जेह्ड़ी मसल मसल बिच्च बड़ी इंजरी होई दी ही फुट च पैरें च ते ओह्दे बाद च जदूं मिगी पता लग्गेआ कि इक इंपार्टैंट चीज़ ऐ ते में ओह्दे बाद च में इसी सिरियस्ली लैता ऐ ते एह् मिगी बड़ा फायदेमंद बी होएआ ऐ ते में मतलब तुस कोई बी मतलब फिजिकल कम्म करन जा दे ओ जां कि तुस रनिंग च जा दे ओ जां कोई बी तुस इ'यां बी बड़े जादा ऐथलीट गी दिक्खने होन्ने ते ओह् मतलब कि अगर तुस बाक्सर बी दिक्खने ते ओह् बा मतलब कि रिंग च जाने कोल पेह्लें थोह्ड़ा बौह्त वार्मअप ऐक्सरसाइज करदे ऐ ते ओह् इसलेई करदे ताकि उ'नें मतलब कि जादा कोई मतलब इंजरी ना हो ते इस लेई में आखना कि हां इक रोटीन च होनी चीहिदी स्ट्रैचिंग बगैरा ते में ते पक्का इसी फालो करना होन्ना क्योंकि एह् जरूरी ऐ अगर तुस इसी जरूरी मतलब जरूरी नेईं समझदे ओ ते ओह्दा फ्ही तुसेंगी आपें गै नकसान होना ऐ क्योंकि एह् सिद्धी गल्ल ऐ तुस मतलब कोई बी चीज कम्म करन जा दे ओ ते थोह्ड़ा बौह्त मतलब कि वार्मअप ते होना चाहिदा मतलब कि कोई बी कम्म करो जियां कि तुस कोई कदें जियां कि तुस गड्डी स्टार्ट करने ओ सवेरे सवेरे ते ओह्दे च केह् होंदा कि तुस पैह्लें गड्डी दी इ'यां निं स्टार्ट मतलब कि कीती तुसें दवाड़ी लेई तुस केह् करने ओ कि पैह्लें गड्डी स्टार्ट करने ओ ते ओह्दे बाद उसी थोह्ड़ी देर मतलब कि छोड़दे ओ स्टार्ट छोड़दे ओ ताकि मतलब कि ओह् थोह्ड़ी जेही गर्म होई जा ओह्दा इंजन केह् ऐ गर्म होई जा ते ओह्दे बाद तुस केह् करने ओ कि उसी चलांदे ओ ते ओह्दे ओह् कैह्ल्ली जियां तुस मतलब गड्डी च मकैनिज़म इस्तमाल करने ओ ते उ'ऐ मकैनिज़म तुसें बाडी कन्नै बी इस्तमाल करना ऐ ते उ'ऐ मतलब स्हाब ऐ कि मतलब तुसें मतलब कि एह् इंपार्टैंट ते मतलब तुसें मतलब कि स्ट्रैचिंग बगैरा जो ऐ थोह्ड़ी मती इंपार्टैंट ऐ बड़ी सारी अलग अलग तरीके दी होंदी ऐ अगर तुस कोई जादा डिफिकल्ट आह्ली ऐनी करी सकदे तुस बेसिक करी लैओ जां कि थोह्ड़ी बौह्त रनिंग बगैरा होई गेई जंपिंग मतलब रनिंग थोह्ड़ा बौह्त होंदा निं मतलब कि इक इक इक जगह् खड़े होइयै थोह्ड़ा बौह्त होई गेआ जियां लैग स्टैच करी लेई नीह स्टैच करी लेई थोह्ड़ी बौह्त थोह्ड़ी बौह्त मतलब कि ओह् शोल्डर बगैरा मतलब कि फलैक्सिबिल्टी लेई मतलब कि इक फलैक्सिबिल्टी बनी रैंह्दी ऐ मतलब बंदे दी फलैक्सिबिल्टी बड़ी जरूरी ऐ रनिंग दा मेन मकसद गै इ'यै होंदा ऐ इक ते तुं'दा स्टैमना बनाना होर थोह्ड़ी मती फलैक्सिबिल्टी स्ट्रैंथ बनाना ओह्दे च तुसें मतलब तुस अलग अलग फिजिकल दी अलग अलग तुस फलैक्सिबिल्टी आह्ली ऐक्सरसाइज करगे जियां कि योग बगैरा होई गेआ ओह् तुसें बड़ा फायदेमंद रौह्ना इ'यै में आक्खना चाह्न्नां